हा मां उपहार जे रूप में कंहिंजे लाइ कविता लिखी हुई उन खे ईअ कविता ॾाढी पसंदि आई कविता अहिड़ी शइ आहे की जंहिंजे अंदरि तरह तरह जा भाषाऊं तरह तरह जा नाला ऐं तरह तरह जूं शयूं लिखियूं हूंदियूं आहिनि जेके माण्हुनि जे शरीरनि जे लाइ माण्हू माण्हुनि जे भावनाउनि लाइ उन्हनि खे भावनाउनि सां सम्झणु ईअं कविता अहिड़ी शइ हूंदी आहे की माण्हू खे ई मटे छॾे